रांदचे कुडींत आमी हुंदरांक लागून जाता तितलें निवळ दवरतात मातशे बुरशेपणा चड जालीं जाल्यार हुंदीर रोकडे येता मागीर जोल्ले येता पाली येता ताका लागून आमी हुंदराक लागून आमी रेटॉल दवरता मात तांका लागून केक सुद्दां मेळटा तांकां स्पेशल केक येता तांकां ते दवरता आनी कसकटशें करिना निवळ दवरता आनी कॉकरोजांक लागून आमी ते हीट हाडटा तितूनय वता आनी जाता तितलें आमी विंडो बी आसा ते पॅक हे करता जाळी लावन पॅक करून दवरता मागीर मातशें तरी हें जालें जाल्यार रोकडेंच जल्ले जाता जाता तितलें निवळ दवरल्यार बरें उरता क्लीन उरता घर आनी पालींक लागून आमी मोराची पाकां दवरता वणटीक लायता मोराची पाकां ती भिता ताका लागून मागी ती येयना